जीअं त असां पृथ्वी ग्रह ते रहूं था ऐं पृथ्वी ग्रह ते सभु सहूलियतूं आहिनि ऐं असां ॿियनि ग्रहनि ते कान रही सघूं था छाकाण त किथे हवा कान्हे किथे पाणी कान्हे लॻभॻ चङियुनि हंधु सुविधा ई कान्हे इंसान जे रहण जी इन करे मां चाहींदुमि त असां धरतीअ ते सुठा आहियूं ऐं लॻभॻ धरतीअ ते हर सहूलियत आहे